सोनी स्वीट जी जी सोनी जी मुझे कहना था कि मेरे यहाँ आज बर्डे पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ है तो मुझे सोनी जी बर्डे केक चाहिए था और मालवा बटी चाहिए था सोनी जी लगभग पचास लोग आयेंगे

सोनी जी शाम तक ही सब ऑर्गेनाइज होगा तो शाम तक अगर मिल जाता तो अच्छा होता चार पाँच बजे तक जी आपके शॉप का एड्रेस क्या है जी टाइमिंग मतलब कब से कब तक खुला रहता है और ये बिलिंग का और पैकेजिंग का क्या प्रोसेस है ये सोनी जी तो सोनी जी मैं पूछ रहा था कि पैकेजिंग का भी कुछ अलग से चार्ज देना होगा सोनी जी वो बर्थडे केक पाँच के जी तक चाहिए था मुझे तो कितने में हो जायेगा फ्रेश केक चाहिए होगा सोनी जी लगभग पचास साठ लोग इससे ज़्यादा तो आयेंगे नहीं तो इतने ही लोग हो जितना सोनी जी आपके यहाँ मतलब इन सबके अलावा और क्या क्या चीज मतलब मिल जायेगा मिठाइयों में जी घेवर मिल जायेगा आपके यहाँ जी वो कैसे के जी होगा जी सोनी जी ऑनलाइन कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी धन्यवाद सोनी जी मैं आता हूँ